جی نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا لیکن جو سو اِس کے بارے میں میں نے سُنا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو جو سو آگے چل کر بہت فائدہ دے گی اور میں نے اِس کے فاٮٔدوں کو بھی دیکھا ہے جیسا کہ پُرانے سِکوں کے بیچنے کے بارے میں جب مجے معلوم ہُوا لوگ جو سو اِس کو بیچ کر کتنی قیمتیں حاصل کرتے ہے تو اِس کے بارے میں میں نے جانکاری حاصل کی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہُوا یہ چیز دیکھ کر اگر میں اِن چیزوں کو جمع کر سکا تو جو سو میرے لئے بھی یہ چیزیں فایدہ مند ہو سکتی تھی لیکن افسوس کہ یہ چیز میں نے نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے فایدہ حاصل نہیں ہُوا